पैह्लें पैह्लें जेह्ड़े जमान्ने दियां जेह्ड़ियां गल्लां होंदिया हां पैह्लें जमान्ने च लोक पता केह् करदे हे जेह्ड़ियां फिल्में च फिल्मां आंदियां हां ते जेह्ड़ियां हीरोइनां होंदियाां हां ते ओह् पांदियां हां मतलब कि सलवार कुर्ते सलवार कुर्ता कमीच ते फिर कन्नै दपट्टा लेइयै ते बड़ी शैल लगदियां हां ते ओह् कन्नै मिगी ओह् कपड़े बी बड़े पसंद आंदे हे पैह्ले जमान्ने च एह् फ्लेयर बी चलदे हे ते घगरे बी चलदे हे ते जना लांदियां हां हीरोइनां लांदियां हां पर अज्जकल जेह्ड़े अज्ज दे अज्जकल जेह्ड़ा नमां चले दा रवाज ते एह्दे च जनानियां हीरोइनां पैंटां ते टापां ते एह् जेहियां पांदियां न एह् मिगी निं पसंद लगदियां ते नेईं किश अहें नेईं किश ते पैह्लें पैह्लें जेह्ड़े लांदियां हा हीरोइनां कपड़े लांदियां हां ते ओह् इन्ने शैल लगदे हे मीं ओह् बड़े पसंद आंदे हे ते फिल्मां बी किन्नियां सोह्नियां हीरो बी बड़े शैल लगदे हे ते अज्जकल दियां जेह्ड़ियां हीरोइनां पांदियां इ'यां बेकार जेहियां हैन ते नेईं पैंटां टापां पाइयै कपड़े बिलकुल बेकार कपड़े पांदियां ते मिगी ओह् निं अच्छे लगदे नेईं किश ते दिक्खो हां बच्चे अज्जकल दे जेह्ड़े कुड़ी मेरी ऐ ते ओह् आखदी मम्मा में पैंट पानी ऐ ते में उसी पैंट बी निं पान दिन्नी होन्नी ते आखदी पान दे पैंट आक्खा दी ही कुड़ियें पाई दी होंदी महां तूं कोई पैंटां पाइयै तूं कोई हिरोइन बनना ऐ ऐनी शैल लगदे अस अस ग्रां दे रौह्नें आह्ले लोग ऐ ग्रां च पैंट सलवार कुर्ता गै शैल लगदा एह् ऐ कि कुड़ियें आह्ले जेह्ड़े कुड़ियें दे कपड़े पांदियां जेह्ड़े कुड़ियां एह् पाओ सलवार पाओ कमीच पाओ फिर प्लाजो आह्ला सूट पाई लैओ शरारे आह्ला पाई लैओ पर एह् कि अपना जेह्ड़ा अपना शरीर ऐ पूरा कवर करियै रक्खो ते एह् जेह्ड़ियां पैह्लें हीरोइनां हियां ते हीरो थोह्ड़े असें बनना ऐ अस ग्रां दे लोग ऐं ग्रां च रौह्ने आह्ले आं ते ग्रां आह्ले गै कम्म करने होंदे ते भाई के पैह्लें पैह्लें जेह्ड़े हीरोइनां कपड़े पांदियां हां ते अज्जकल ओह् सीनां मिगी बड़ा पसंद ऐ क्योंकि जेह्ड़े एह् लांदियां टाइट टाइट पजामा ते कुर्ता लांदियां हां ओह् मिगी बड़ा अच्छा लगदा ओह् में सी बी लैन्नी होन्नी आं ते चन्नै पाए दा होआ कुड़ियां अज्ज दिक्खो हां निक्की निक्की कुड़ियां पांदियां पैंट टापां पांदियां ते मिगी निं चंगियां लगदियां हैन कुड़ियां लगदियां हां एह् मेरी कुड़ी खुद बोलदी आखदे मम्मा मिगी पैंट टाप अच्छा लगदा महां नेईं एह् निं पानी नेईं किश एह् पाइयै शैल लगना होंदा ग्रां दे लोग किन्नियां किन्नियां गल्लां करदे ओह् फलाने दी कुड़ी ऐ ते ओह् पैंट टॉपां पाइयै फिरदी एड्डी बड्डी होई दी ते बड़ी शैल लग्गा दी हां माऊ ने गजाई दी ते मां आखदी माऊ ने गजाई दी बब्बै ने गजाई दी माऊ बब्बै सिर चाढ़ी दी तां कुड़ियां एह् लेह् कपड़े पांदियां महां असें निं पैह्लें रवाज दे जेह्ड़े पराने जमान्ने दे कपड़े होंदे हे ओह् बड़े शैल होंदे हे ते में ओह् बी सीना बी बड़ा पसंद आंदा ऐ ते एह् ऐ भाई हीरो हीरेइन हीरो हीरेइन जेह्ड़े पांदे ओह् होए गै हीरोे ते उ'नें कपड़े पाने उलै लेह् ते उ'नेंगी अच्छे लगदे असें लोकें गी थोड़े ग्रां दे जेह्ड़े रौह्ने आह्ले असें लोकें लाने जियां सिटी च जेह्ड़ियां कुड़ियां रौंह्दियां जम्मू शैह्र जंदियां न ते ओह् पान ते जम्मू च लोक पांदे कपड़े जिनें रोज शैह्रैं बजारें फिरना होऐ ते एह् लेह् पैंट टापां पाइयै फिरना ते जिनें कोई कम्मकाज निं घरै दा करना होऐ शड़ियां पैंट टॉपां पानियां होन ते ओह् शैल लगदियां उ'नें असें बचैरैं सारे घरै दे ग्रां च रौह्ने आह्ले घरे दे कम्म करने गोहे कूड़े सुट्टने ते एह् कम्म करने ते असें कुत्थें पैंट टॉपां शैल लगदियां पाना असें निं एह् चीजां पसंद होंदियां ते एह् लोग कुड़ियें गी पोआई ओड़दे ते कुड़ियां आखदियां नेईं एह् शैल ऐ एह् शैल ऐ कुड़ियां आखदे एह् पाओ ते असें निं शैल लगदे अस एह् पाओ ते असेंगी निं शैल लगदे नेईं किश पैह्ले जमान्ने बड़े शैल होंदे हे हीरो हीरोइन जेह्ड़ी फिल्मां बनदियां हां ते किन्नी किन्नियां शैल फिल्मां होंदियां हां ते ओह् बनांदे हे फिल्मां ते ओह् फिल्मां बनांदे हे ते आखदे हे भला उ'नें एह् शैल ओह्दे च फिल्मा च बी कपड़े किन्ने सोह्ने बनदे हे ते अस अज्जकल अज्जकल जमान्ना गै ओह् लेहा चली पेदा ऐ अज्जकल लोक जेह्ड़े फ्लेयर पा दियां कुड़ियां बड्डे बड्डे खुल्ले शरारे जेह् पांदियां फिर नायरा कट पा दियां पैंट पांदियां टॉप पांदियां मिगी ते निं शैल लगदियां ओह् नेईं किश ते एह् ऐ भाई जमान्ने तौर चलने पौंदा केह् करना फिर जमान्ना चला दा ते जमान्ने दे तौर पर चलना पौंदा ते मिगी एह् ऐ भाई मिगी फ्लेयर अच्छा लगदा ऐ फ्लेयर सीना बी मिगी बड़ा अच्छा लगदा ऐ में सी बी लैन्नी होन्नी आं ओह् ते फ्लेयर बी सी लान्नी आं प्लाजो बी सीन्नी होन्नी आं ते लोक मैकसिमम जेह्ड़े जेह्ड़े लांदियां लोक पैह्लें लोक साड़ियां पांदियां हां कुड़ियां हीरोइनां साड़ियां पांदियां हां ते ओह् हीरो सड़ियां पाइयै ते बड़ी शैल इ'यां ड्रैसां इन्नियां शैल लगदियां ते असें आखना नेईं अस बी इयै लेह पाह्गे अस बी इयै लेह् पाने पर मिगी ओह् पसंद बड़े आंदे साड़ी मिगी बड़ी पसंद जेह्ड़ी जनानियां साड़ी जिन्नै पूरा अपना पूरी समझो शरीर अपना कवर कीते दा होंदा ओह् मिगी शैल लगदा एह् जेह्ड़ियां अज्जकल इद्धरा इद्धरा दा पता निं केह्ड़ा प्लाजो जेह्ड़ा लाई जंदियां जां जेह्ड़ा लांदे टापां दा लांदियां उद्धर उद्धर लगांरे होए दे उद्धरा लंगारे होए दे ओह् निं शैल लगदे मिगी नेईं किश बेकार जेह् कपड़े अज्जकल जमान्ना पता निं कित्थे कुत्थूं कुत्थूं पुज्जी गेदा कुत्थें नेईं जनानियां पता निं अपनी मां जनानियां बी अपने घर बी पता निं केह् कम्म करदियां केह् किश जनानियां अज्ज कल ओह् बिलकुल गै ओह् निं करदियां थोह्ड़ा मता आपूं बिच्चूं घरा दा शैल कपड़ा खट्टी लपेटियै रौह्न कपड़े पान शैल खट्टी पलेटियै कुड़ियें दा कम्म होंदा कि शैल खट्टी पलेटियै रौह्न ते ग्रां दियां कुड़ियां होंदियां अस लोक ग्रां च रौह्ने आह्ले आं ते शैल कपड़े लाने चाहिदे सलवार कुर्ता लाओ ओह् शैल लगदा एह् जेह्ड़ी कु़डियां लांदियां पैंट टॉपां ते एह् निं मिगी पसंद ते नेईं किश मेरी कुड़ी खुद लांदी ऐ में निं उसी इन्नी नराज होन्नी आं ते पापा बी नराज होंदे केह् केह् पाइयै फिरदी तूं कुड़ी केह् पान्नी होन्नी ऐ आखदी मम्मा नेईं अज्जकल नमां जमान्ना ऐ लोकें दियां तुस पराने जमान्ने दे लोक ओ महां अस केह् साढ़ा जमान्ना किन्नी गै दूर चली गेदा अस बी बीसवीं सदी गै लोक ऐ अस कुतै बड़े चिरे दे पैह्लें दे आं नेईं मम्मा तुसेंगी बड़ा पता तुसेंगी पता निं लगदा तुसेंगी पता थुआढ़ी नानी ने सखाए दा सलवार कुर्ता लाना ते तुसें लाओ असें निं लाना असें शैल लगदे पैंट टॉपां लाना महां भाई लाई लैओ तुस लांदियां ते महां लांदे ते सानूं लोग गल्लां करदे लोक म्हल्ले बेह्ड़े दे लोक गल्लां करदे भाई हां दिक्ख हां केह् पाए दा इनें कुड़ियें केह् लोआए दा इनें कुड़ियें इंदे बास्तै सलवार कुर्ते नी पौंदे एह् में आक्खनी आं अपनी कुड़ी गी महां नेईं प्लाजो पा सूट पा ओह् बड़े अच्छे लगदे में ते खुद सियै दिन्नी होन्नी आं उसी ते ओह् पांदी ते केईं बारी आखदी नेईं मम्मा एह् बड़ा शैल ऐ मिगी सलाओ मिगी सलाई देओ बड़ा शैल लग्गा दा मिगी मिगी दो दो सूट सी देयो फ्ही जिसलै लांदी ते फ्ही आखदी शैल ऐ चे इ'यां उसी पसंद हैनी जिसलै कुड़ियां लोकें दियां दिखदी ते लोकें गी आखदी भला लै मम्मा सी देओ भला ते शैल लग्गा दे मिगी ते ओह् ब्याह् च जाना जेह्ड़ा कोई जदूं अस लोक ब्याह् च जन्ने आं पूरे जिल्लै हीरो बने दे होंदे ते अस आखने आं हीरो बनियै चलने आं अस बी शैल जियां हीरो आह्ले कपड़े उ'ऐ लैहा कलर पाइयै चलने आं पर अस लोग कोई होरी कपड़े थोह्ड़ी पाई बनी सकने आं जा सलाई सकनें उ'यै लेह् कपड़े अस उयै जेह्ड़े ग्रां च रौह्ने आह्ले कपड़े अस ग्राईं ग्राईं आंह्गर गै ग्राईं आंह्गर गै रौह्ना ते ग्रां दे गै कपड़ा रैह्न सैह्न साढ़ा इयै लैहा होना चाहिदा ओह् जेह्ड़े लोग शैह्रें बजारें फिरदे ओह् बनी जंदे ते असें बचैरैं गरीबें लोकैं केह् बनना इयै लेह् इन्नी इन्नी शैल कपड़े कुत्थूं पाने ते किन्ने मैंह्गे मैंह्गे कपड़े एह् ऐ भाई जेह्ड़े लोग सेआंदे न ते सीने कन्नै सी लैन्ने होन्ने आं सियै बी दिन्ने होने आं सियै सियै लांदियां अपने शैल हीरो आह्ले कपड़े सी लैने जो किश पाई लेआ पराने जमान्ने लोक कपड़े हीरोइनां लांदियां हां अज्जकल कपड़ा सीना मिगी बड़ा पसंद आंदा ऐ बड़े शैल लगदे न ते ओह् लाने बी सी बी लैन्नी आं फ्लेयर बी सी लैन्ने प्लाजो बी सी लैन्ने ते ओह् बी सलाई सलुई बी शैल करियै ते अपने घरै दा खर्चा पानी बी निकली जंदा चंगा माड़ा एह् ऐ भाई ठीक ऐ सर्कल घरे दा अपना चली जंदा चंगा माड़ा करी लैन्ने अज्जै कल्लै दे जमान्ने च तुसेंगी पता ऐ किन्नी मैंह्गाई होई दी ऐ नमें नमें नमें नमें ट्रैंड चले दे ऐ ते नमें नमें रवाज चले दे ऐ ते नमें नमें अज्ज कल रवाज चले दे एह् लेह् कपड़े सेआओ इयै लेह् लाओ फ्राकां चली दियां टापां चली दियां पैंटां टापां ला दे लोक ते अस निं लांदे ते नेईं किश सानूं शैल सलवार कुर्ता गै शैल लगदा ते अस उऐ लान्ने एह् ऐ भाई प्लाजो आह्ला प्लाजो दे प्लाजो आह्ला सूट पाई लैन्ने सूट सियै ते आपूं गै सीन्ने आपूं गै लाई लैन्ने शैल ते लोक बी आखदे नेईं शैल ऐ कपड़े सींदी ते शैल लाए दे इनें कपड़े ते एह् ऐ भाई पराने जमान्ने च हीरो लांदे हे ते हीरो बड़े पसंद हीरो हीरो आह्ले कपड़े गै पसंद करद हून जेह्ड़े ओह् लांदियां रेखा एह् रेखा ही ओह् पजामा कुर्ता पांदी इन्नी सोह्नी लगदी ही ते अस आखने नेईं बड़ी शैल हीरोइन ऐ अज्जकल दियां हीरोइना कपड़े लांदियां बेकार जेह् नां सोआदे दे कपड़े ते नां कुछ इ'यां बेकार लांदियां नेईं सोआद नेईं इन्ने बेकार कपड़े लांदियां पैंट टापां लाइयै ते इक लाइयै बड़ियां बाल कट्टियै ते चलदियां ते आखदियां अस जो ज्हान दियां अस हीरोइनां ऐ कुड़ियां बी उऐ कम्म करा दियां अज्ज कल दियां फिल्में च दिक्खियै ते कुड़ियां बी इयै कम्म करदियां भाई अस फिल्में बिच्च एह् कम्म करदियां अस बी हीरोइनां बनी दियां भला इ'यां थेह्ड़े बनना होंदा हीरोइनां उं'दे च कोई काबलियत होंदी ऐ ते ओह् तां हीरो बनदे न ते तां उं'दे जेह्ड़े उं'दे अपने आप च कोई खूबियां होंदियां न जादा पढ़े लिखे लोक होंदे न उं'दे च कोई काबलियत होंदी ऐ ते ओह् तां हीरो आह्ले कम्म करदे न ते हीरो आह्ले कपड़े असें लोकें लाने सानूं गोहे कूड़े चुक्कने ते घरै दे गोहे पत्थने ते लक्कड़ियां ग्राएं दे बिच्च बालन चुन्ने ते किश किश करना ते लक्कड़ियां खेत्तरें पत्तरें जाना असें ते अस अस लाई सकने हीरो आह्ले कपड़े अस उऐ बचैरे सलवार कु्र्ता लाइयै फिरना ते उऐ सानूं शैल लगदा ते एह् ऐ भाई ठीक ऐ जेह्ड़े फिल्में च लोक दिखदे ते ओह् बी फिल्मां दिखदे फिल्में आंह्गर असें बी ओह् बनना ऐ फिल्मी फिल्मी लोक फिल्मी गै होंदे न ओह् पढ़े लिखे लोक होंदे उं'दे च शैल कोई खासियत होंदी ऐ तां लोग बनदे असें बचैरे एह् दसमीं बाह्रमीं पढ़ियै ते असें घर घर गै खज्जल होना ते घर घर गै असें जिन्नी साढ़ी हैसियत ऐ असें अपनी हैसियत दे तौर पर कपड़ा गै टल्ला कपड़ा लाना चाहिदा एह् ऐ भाई हीरो हीरो गै होंदे ओह् शैल कपड़े लान ओ शैल गै लगदे ठीक ऐ सारा शैल समझो शैल कम्म करो ते शैल गै लोक बैह्जा बैह्जा करदे न ग्रां च रौह्ना ते ग्रां आह्ले गे कम्म करने शैह्रै च रौहन्ने आह्ले लोक शैह्र च रौंह्दे ओह् शैल कम्म करदे न अस इ'यां गै अस निं करी सकदे अस हीरो नेईं बनी सकदे ते नेईं अस हीरो ऐ चंगे लोक जेह्ड़े हीरो बनदे न ते ओह् भाई उं'दी शकलां बी शैल खूबसूरत लोक होंदे न ते खूबसूरती होंदी ऐ ते हीरोइना बनदे ते कपड़े टल्ले बी समझो पैंटा टापां हीरोइनां लांदियां हीरो लांदे ते उ'नेंगी बनकी बी जंदे असें लोकें ग्रां च रौह्ना ते सानू किन्ने गै शैल लग्गने सानूं पैह्लें ते अस कपड़ा लाइयै ते चार घर जिन्ने चिर दस्सियै कुसै च'ऊं घरें गी दस्सी निं लैगे भाई एह् मड़ा दिक्खां मड़ी भैन दिक्ख में सूट सेआया शैल ऐ एह् ते ओह् ते उ'नें हीरोइनें ते असें इक्कै कपड़ा लाइयै ते चार ब्याह् ओह्दे च गै दिक्खी लैने हीरोइनै इक बारी जेह्ड़े कपड़े लाने ते दुई बारी लाने गै निं इक बारी शो करदे छड़े ते दूई बारी ओह् लांदे गै निं साढ़े ग्रां च शैल ठीक ऐ अस बी ठीक ऐ अपना सर्कल चलान्ने होन्ने आं बस